आं मेरे कन्ने दरानी जठानियां होंदियां मेरे ने कम्म करने गी ओह् करांदियां मेरे कन्नै कम्म अस्स कट्ठियां करदियां कट्ठियां के सबेरे चाह् बी कट्ठी बनानी कन्नै पैहला ओह् अदरक कुट्टियै दिंदी ऐ आउं पानी चाढ़नी फ्ही इक पत्ती पांदी दूई दुध पांदी तौल होई जंदी अस कट्ठे गै जेल्ले बनी जंदी फिर असें कट्ठे के चा पीनी त्रै चार ना अस दरानी जठानिया कट्ठे गै ते जे कोई आई जाह्ग ना ते तामीं अस कट्ठे के बनांदियां रूट्टी बी असें कट्ठी के बनानी इक राजमा बनांदी दूई दाल बनांदी ते इक सब्जी कटदी ते अस्स त्रै चार न अस्स त्रैवें चारें सब्जी सुब्जी कट्ठियां बनाइये ते फिर अस्स जे परौह्ने आंदे ते उनेंगी बी अस कट्ठे गै पाई देई उड़नी इयां बठाइयै ते बनाइयै ते पाई दिंदे तौल होई जंदी फिर अस जे बाहर देम्म करने ना ओह्ब्बी असें कट्ठे के करने डंगर रक्खे दे असें ते दोध बी चोई लैना इक दो त्रै गमां रक्खी दियां न इक ओह्कड़ी इक गवा कोला लैंदी दुद्ध अउं दूई कोलां लैंदी सारी के इयां कट्ठे गै चोइये ते फ्ही तौल होई जंदी फ्ही अस्स पनीर फटाई लैंदियां पनीर बनाई लैंदियां दुद्ध जेह्ड़ा दुद्ध पनीर फटाइयै ते सब्जी बनाई लैन्ने पकौड़े मतलब पकौड़े बनान्ने ते फिर पकौड़े दी सब्जी देई पाइयै ते ओह् बनाई लैन और अस्स कट्ठे घाह् बड्ढने गी अस्स कट्ठे के जन्नियां त्रै चार जनियां घाह् बड्ढियै लेआना असें कट्ठे गै सारे कम्म असें कट्ठे के करनियां और बी जे कोई हल्ले म्हल्ले औग ना अस्स चा बनाई देगे ना ते असें कट्ठे के चा उनेंगी पाइयै देइयै पंज छे कप लेई जाने भरियै ते बनाइयै ते फ्ही गप्पां मारदे रौह्ना बेहियै बाहर बौह्ना ते उनें बेही जाना असें बी बेही जाना अल्ले म्हल्ले दी दऊं जठानियां कुतेैआई जान ते असें जी हेल्पर हेल्प कराने आस्तै जेह्ड़ी मेरी दरानी जठानी ऐ कुड़ी ऐ हुन ओहब्बी बड्डी होई दी ओब्बी कम्म करांदी मेरे कन्नै कुतै भांडे मंजाई उड़दी कुतै थोहड़़ा थोहड़ा इयां थोहड़ा थोहड़ा कम्म ज्यादा नी कुड़ी ज्यादा नी करदी थोहड़ा थोहड़ा कम्म बाकी दरानी जठानियां ऐ ना कम्म करने गी घर नेईं होन कुतै ते तां करांदी कुड़ी ते नेई ओह् फ्ही चलो कुड़ियें गी बी करना गै पौंदा सौरे जाना ते थोहडा मता कम्म ते कुड़ियें गी लाना गै पौंदा अस्स कट्ठे गै बेच्च बेह्ड़ा स्हाड़ा कच्चा गोहा दिन्ने इक गोआ दिंदी बेह्ड़ै ते अंदर अंदर पक्के न अंदर पौच्छा मारी दिंदियां इक पौच्छा मारदी ते बाहरें बाहरै ओह् गोहा फेरना ते परोला बी होंदा हा हुन परोला हुंदा हा पैहले पैहले परोला इयां निक्के निक्का पत्थर जे हुंदे हे ओह् चिट्टे चिट्टे घोलना पानी दे बिच्च ते ओह् पट्टा कड्डी उड़ना सारे कंदै कंदै पट्टा फ्ही ओह् दिक्खेओ किन्ना सौह्ना बेह्ड़ा लगदा एड्डे एड्डे बेह्ड़े स्हाढ़े ते अद्धा बेह्ड़ा गोहा में देना ते अद्धा मेरी जठानी ने देना ते बाहर इन्ना स्हेई लगदा ओह् इयां इन्ने सोहने सोहने मोहारे पाई पाइयै असें फुल्ल पाई पाइयै मुहारे आखदे बड़ा भाई इयां फुल्ल पाने फुल्ल पाई पाइयै असें गोहा देना इन्ना शैल बेह्ड़ा लग्गना इन्ना शैल हुन ते पोच्छा मारे दियां अंदरै अंदरै दूइयां निक्कियां ओह् दरानियां न ओह् मारी उड़दियां न पौच्छा कपड़े धोने होन तामीं अस्स किट्ठे धोने जेकर कुतै प्रेस करनी होए ना दो प्रैसां स्हाढ़े ते इक नैक्की मेरी दरानी अस्स इक इक अंदर चली जंदी रूट्टी शुट्टी बनांदी शामी दी ते इक प्रेस करी उड़दी ते जे ते सबेरे दो जनियां बाहर होई जंदियां कदें कदें ते दो जनियां अंदर लगदियां न्हाई धोइयै ते कम्म करी लैंदियां ते सारा किट्ठे